ہیلو جی جی بولیے جی بولیے جی جی ہاں جی میں مبارک اسکول ایک سنگنگ کمپٹیشن اورگنائز کر رہا ہے جی تو آپ کا بیٹا آپ نے بتایا نہیں کہ بہت اچھی سنگنگ کرتا ہے جی ہاں تو تھوڑا بہت تو اسکول میں پارٹیشپیٹ تو کرتے ہیں لیکن اب جو ہے نہ نیشنل لیول پہ ہورہا ہے جو ڈسٹرکٹ کے اسکول ہیں اُس میں ہمارے اسکول سے دو بچے سلیکٹ ہوئے ہیں ایک تو ابراہیم اور ایک بچہ اور ہے تو اِس سلسلے میں آپ سے میں نے ابراہیم سے کہا تھا کہ ممی سے بات کرا دیجیے گا جی تو ہم چاہتے ہیں جی ہم چاہتے ہیں کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اِس کی طرف بھی رجحان کرئے اِس کا بچے کا ٹھیک ہے تو باقی اِس مہینے کی لگ بھگ بیس تاریخ میں کمپٹیشن ہے ڈسٹرکٹ کے بڑے بڑے اسکول ہیں ہمارے اسکول سے دو بچے پارٹسپیٹ کریں گے ٹھیک ہے نہ تو باقی اِس پہ آپ خیال رکھیے تھوڑا اِس کو تھوڑی جو ہے نہ سنگنگ کی بھی کلاس دیجیے آپ ٹھیک ہے کسی اچھے ٹیچر سے ہاں اور باقی اِس کی پروگریس تو اچھی ہے میں دیکھ رہا تھا اے پلس ہی ہے سب سبھی سبجیکٹ میں اِس کا اے پلس ہی ہے لگ بھگ جی ہاں جی سنگنگ کے چکر میں کہیں پڑھائی کی طرف سے اِن کا کونسینٹریٹ نہ ہٹ جائے ایسا بھی ہاں جی جی جی ہاں یہ بہت بڑا کمپٹیشن ہے چھوٹا موٹا کمپٹیشن نہیں ہے یہ ہے نہ اگر ہمارے اسکول کو کوئی کوئی سیکنڈ نمبر بھی ملتا ہے تو بھی بہت اچھی بات ہے لیکن ہم تو اُمید کریں گے کہ فسٹ آنے کی کہ ہمارے بچے فسٹ آئیں ہے پھر اُس سے اسٹیٹ لیول میں ہوگا ابھی تو یہ ڈسٹرکٹ ہے اسٹیٹ لیول پھر نیشنل لیول پھر ایسے بچہ اپنا آگے بڑھتا چلا جائے گا کمپٹیشن میں ٹھیک ہے نہ اِس جی اسکول لائف سے ہی بچے کی جو پلیٹ فارم ہوتا ہے وہیں سے چینج ہوتا ہے اسکول لائف سے کہ بچے کا رجحان کہاں ہے پڑھائی میں جی جی تو باقی بیس بیس تاریخ کو کمپٹیشن ہے ٹھیک ہے نہ اور باقی بچے کو اسکول ریگولر بھیجیے گا ٹھیک ہے نہ کومپٹیشن سے ایک دِن پہلے بھی بھیجیے گا کبھی سوچیں گے نہیں اِس کی تیاری کرانی ہے کچھ ہے وہ تیاری اپنی جگہ پڑھائی اپنی جگہ ہے جی جی جی ٹھیک ہے نہ ٹھیک ہے اوکے ہاں اوکے باٮٔے